شاہ جہان پور میں جو معاشی ذریعے ہیں وہ قالین کا کام ہے بہت بڑے بڑے کارخانے ہیں قالین بنے بھی جاتے ہیں قالین یہاں سے باہر دیشوں میں بھی جاتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ہے کڑھائی کڑھائی کا کام یہاں پر سب سے زیادہ ہوتا ہے ہمارے یہاں سے کڑھائی کیا ہوا کام باہر جاتا ہے معاشی ذریعے یہی ہیں